म्हाका याद जाता आमी एक स सात वर्सां पयलीं दुदसागर ह्या जाग्यार राॅक क्लायबिंग करपाक गेल्ले आमी सकयल्ल्यान आमची गाडी घेवन बाॅलेरो गाडी घेवन गेले हाच्या सकयल आनी थंयच्यान आमी डिसायड केलें की आतां राॅक क्लायबिंग करया वचून सो थंय जागो सामको स्टीप आशिल्लो वतना सामको स्टीप आशिल्लो आनी तातूंत आमी डिसायड केलें एक आमी एक आशिल्ले सादारण पांच स जाणां आशिल्लीं स सात जाणां आशिल्लीं बरोबर आनी आमी डिसायड केलें की आतां वचून राॅक क्लायंबिंग करया आमी वयर बसून एन्जोय करया म्हणून सो मागीर आमी स्टार्ट केली आमची जर्नी आनी मागीर वता वता थंय पावस पडटालो खूब पावस पडटालो तेन्ना आनी मदीं एकदां अशें जालें की करतां करतां एक एक राॅक जो सामको स्टेबल दिसतालो ताचेर हांव पांय दवरपाक गेलो आनी तेन्नाच अशें जालें की तो राॅक म्हळ्यार हें बरें आमी खूूब हायटीर पाविल्ले आशिल्ले आनी तेन्ना म्हजो एक पांय तो राॅकार हांवेन समजून सारको आसा समजून दवरलो सो तो अचानक हाललो कितें जालें ताच्या पोंदाक जो राॅक आशिल्लो पळय तो उदकाच्या हातूंत उदकाच्या फ्लाॅवान तो कसो तरी म्हाका दिसता इराॅड जावून कितें तरी जावून तो तो सुकिल्लो सरकलो आनी ताका लागून हो वयलो जो फातर आशिल्लो पळय तो पडपाक गेलो हांव पडट हांवूय जेन्ना जेन्ना म्हज्या पांया परतून जमीन हाल्ली तेन्ना पांया राॅक हाल्लो तेन्ना हांव अचानक म्हजो हात सुटलो करता करता हात सुटलो म्हणजे अचानक हांवें एक्स्पेक्ट करूंक नाशिल्लें तें अचानक शें जालें तेन्नात म्हज्या फ्रेंडान रियलाइज जालें आमी बरोबर वतालें तेन्ना तेका रियलाइज जालें की आमचेशें काॅर्डिनेटेड वे अशे वताले आमी ताका रियलायज जालें की समथिंग इज रोंग म्हणून सो तांणें अचानक म्हजो असो शर्टाक घट धरलो म्हज्या शर्टाक घट धरलो आनी ताका लागून म्हळ्यार हांव सांगूंक सोदता की आमचे जीव वाचलो म्हणपाचो